बायो गॅसाच्या संबंदान उलयतलो जाल्यार शेजारीच आमच्या बायोगॅस आसा आनी ताचो प्लांट हांवें पळयला तातूंत तीं शेण काडून घालतात झाडांचो जो पालो पातोळो आसा तो गोळा करता आनी तो घालता तशेंच घरांतलें जें उपयोग नाशिल्लें अशें कितें आसा वायट जाल्लें जेवणाचो सुद्दां जो वायट जाल्लो हें आसता तोय घालता च्याचो पालो अशें अशें वेगळे वेगळे पदार्थ तेतूंत भितर घालता तें कालयता आनी तें कालोवन ताज्या ताजे पासून गॅस तयार जाता आनी ताचे पासून जेवण आमी तयार करतात आनी तें करता आसतना ताका खर्चुय बी कमी आसा शेणाचोय उपयोग जाता ह्या सगळ्या घरांतल्या वस्तूंचोय उपयोग जाता आनी खर्चाकूय कमी जाता भायलो जर गॅस घेतलो ताका पूण प्रदुशणूय जाता पयशेय दिवचे पडटात आनी ताचे पेक्षा हें घरगूती प्रदुशण जायना आनी हो ह्या गॅसाचो सगळ्या वस्तूंचो उपयोग जाता